नमस्ते मुझे मुर्गा चाहिए भैया तीनों मिला के चाहिए मेरे यहाँ रिश्तेदार आए हैं कुछ कम कर दो भैया हम पाँच किलो मीट लेंगे तीनों मिला के दे दो मतलब तीनों में ये लाल वाला एक दो किलो कर दो सफे़द वाला दो किलो कर दो कड़क एक एक किलो कर दो हाँ मेरे यहाँ रिश्तेदार आए हैं रिश्तेदारआए हैं मेरे यहाँ मेरे यहाँ मतलब कुछ है तो मेरी बेइज्ज़ती ना हो पाए मीट ताजा रहे ताज हाँ हाँ और मतलब देसी रहना चाहिए देसी है कि नहीं ठीक है

पंद्रह ना भैया मुझे पाँच ही किलो चाहिए हाँ

ठीक है भैया पैसा तो बता दो पाँच किलो मीट ले रहे हैं इतना महँगा कम नहीं करोगे हाँ कर दीजिए भैया और कम कर दीजिए तब भी तो ज़्यादा है ज़्यादा है भैया

नमस्ते